गुजरात सरकार धंधे जो करे तमामु सुठी मदद कंदी आहे जीअं त द स्किल इंडिआ आहे जेका प्रधानमंत्री जी स्कीम आहे हुनमें जेके नौजवान छोकिरा आहिनि या छोकिरियूं आहिनि त उहे उन्हनि खे का ब शइ में मास्ट्री हुजे त उहो बिज़नेस अॻिते वधाइण उनखे घटि व्याज ते लोन बि ॾींदी आहे ऐं नई नई टेक्नोलोजी असांखे इलाही मदद कंदी आहे या कंहिंखे सम्झो फेक्ट्री आहे विझणी आहे करख़ानो विझिणो आहे त उनखे ज़मीन ॾींदा आहिनि तमामु घटि अघ ते लाइट ब ॾींदा आहिनि पाणी बि ॾींदा आहिनि ऐं हुन लाइ लोन बि ॾींदा आहिनि लंबी मुद्दत ते जीअं करे उहे धंधो करे सघे लोन जी चिंता न थिए हुन करे अहिड़ी रीति तमामु घणियूं स्कीमूं आहिनि जेके गुजरात सरकार जूं जेके धंधे खे अॻिते वधाइण लाइ मददगार थींदियूं आहिनि